हैलो हांजी हांजी अच्छा अच्छा तुसें कदूं कराया हा चैक अप त्रै चार दिन होई गे तुसें ओह् जेह्ड़ियां तुसें ई में दस्सा दा हा कि न्हाना दोआई लानी पैह्लें जिंदू ई ओह्दे बाद फ्ही न्हाना ते ओह्दे बाद थोह्ड़ा तेल लाना जिंदू पर तुसें कीता पूरा जां नेईं कीता तुसें ते जि'यां में इंस्टरक्शनां दित्ती दियां हि्यां तुसें फालो कीतियां जां नेईं कीतियां तुस साबुन केह्ड़ा यूज करा दे अच्छा डेटोल करदे नेईं तुस सारा किश ठीक अच्छा चीज जेह्की फरक की निं होआ तुसें खून टैस्ट कराया तुसें अपना हां ते इक कम्म करेओ ना तुस कल्ल मेरी क्लीनिक च आई जाएओ ते कोई नंबर लेई लैओ मेरा अपना नंबर लेई लेओ ना टोकन नंबर ते तुस आएओ थुआढ़ा खून दा टैस्ट करगे अस ते दिक्खगे ओह् प्राब्लम केह् आवै दी भला कोई इनफैक्शन इंफुक्शन ते निं होई दी खून बिच ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि इन्फैक्शन होई जा खूनै च ता ओह् जैदा बधदे ते क्योंकि अस साबन जां कोई दोआई दवुई यूज करदे क्योंकि ओह् बाहरें यूज करदे ना ते खूनै च खराबी होग ता फिर ओह् अस खून टैस्ट करियै भी तुसें ईं खाने आह्ली दोआई देगे तुस आई जाओ कल्ल ते कोई टैस्ट कराई लेओ ते भी ओह्दे बाद कल्ल दिक्खगा टैस्ट भी रपोर्टां चैक्क करगा ते ओह्दे बाद फ्ही तुसें ई होर दोआई देह्गे अस हां जी हां जी कोई निं तुस कल्ल आओ ते कोई दोआ शोआ खून दा टैस्ट अस करने आं भी रपोटां चैक्क करने आं ते भी ओह्दे बाद तुसें कोई बदलियै दोआई दिन्ने आं